हमरा सबकेँ गाँवमे बनैत छै दालि भात सब्जी पापड़ तिलौरी दही चीन्नी रोटी सब्जी कहियो भेल तऽ भुजिए बना लेली कहियो भेल तऽ सब्जिए बना लेली कहियो भेल तऽ दाले भात कऽ लेली कहियो भेल तऽ छूछू रूखू खा लेली कभी भेल तऽ सब्जियो मँगा लेली सब्जीमे कथी हय आलू हय कोबी हय बैगन हय मूरइ हय टमाटर हय कोबी हय धनिया पत्ता हय घिउरा हय झिंगुनी हय आलू तऽ हइये हय ई सब बना लेली फिन कोई पर्व त्यौहार आयल तऽ पर्व त्यौहार आयल ओहि पर्व त्यौहारमे दूध मँगयली खीर बनल कचौड़ी बनल पूरियो बना लेलक फेन देख अनंत पूजा आ गेल तऽ ओहि अनंत पूजामे खीर केरा सेब ई सब बना लेली फेन छठ पर्व चौरचन पबनी आ गेल चौरचन पबनीमे केरा सेब अनार सब चीज लयली तऽ अँगना घर सब चीज निपली ओपली तब खीर पूरी सब चीज दही पोरायल तऽ सब चीज हम तऽ हाथ उठैली तब सब प्राणी खयली फेन छठि पर्व आ गेल तऽ छठि पर्वमे दौरी कीनऽ केरा कीनऽ कपड़ा लत्ता कीनऽ लैका सबके अपन साड़ी कीनऽ चूड़ी कीनऽ लहठी कीनऽ सब बाल बच्चाके जोड़ली चीतली तब जाके सब चीज कयली तब पबनी कयली कथी सब बनैली तऽ मैदा लयली कीनके चीन्नी लयली कीनकऽ सूजी लय ली कीनकऽ तऽ ओहिके आटा सनली तब फेन खजूरी बनयली ठेकुआ बनयली तब जाके फेन घाट पबनी पर गेली नेमू कीनऽ आओरो कथी नासपाती कीनऽ सेब कीनऽ अनार कीनऽ नारियल कीनऽ मिठाइ कीनऽ सब चीजके अरतक पात कीनऽ बद्धी कीनऽ सब चीज कीनली तऽ ओ सब पबनी कयली अथी अथी आयल दुर्गा मेला आयल आसीन दुर्गा मेला तऽ आसीन दुर्गा मेलामे अँगना घर सब चीज करऽ धोऽ धाय ओ सब चीज कयली तऽ ओ सब चीज करैत ओरैत फेन दुर्गा पाठ कयली दुर्गा पाठमे कपड़ा कीनली लत्ता कीनली कपड़ा लत्ता चूड़ी लहठी सब चीज कीनली घर धोयली फेन पंडी जीकेँ मँगेली तब घरमे कलशा बैठैली कलशा बैठैली तऽ नओ दिन फल फूल नीमक बार देली नीमक नहि खयली फेन नओ दिन सेब संतरा अनार खीरा ओरा ई सब खयली दुर्गा पूजा करेके बाद पाठके पढ़ेके बाद दुर्गा पूजा करेके बाद पढ़ली पंडी जी अयलनि पढ़बैत छै तऽ ओ पढ़ेलक तब हम ओहे जे खीरा केरा होल ओ होल से सब खयली ओली कयली फेन घड़ी पबनी आयल तऽ घड़ी पबनी कयली ओहोमे अँगना घर नीपऽ पोतऽ तऽ फेन देवता लऽ गेरुआ कीनऽ फूल कीनऽ माला कीनऽ ओ सब कीनली तऽ फेन चढ़ेली ओढ़ेली कहली खाली तऽ महिनामे पबनीए त्यौहार होल ई जोड़ऽ ओ जोड़ऽ ई करऽ ओ करऽ सब चीज कयली ओ पबनी आयल फेन होली चलि आयल तऽ अथी नया साल आयल तऽ नया सालमे सब चीज करऽ खीर कचौड़ी नया साल हय तऽ पापड़े हय तऽ तिलौरिए हय तऽ दाले हय भाते हय तऽ जेकरा जे मन भेल से मन बनाकऽ तऽ अपने खयलक बाल बच्चाके खियेलक हित हय परोथिन हय ओकरा एना बेना जे जहाँ रहल से लेनी देनी से कयलक फेन होली आयल होलीमे तऽ कोइ अथिए नहि रहैत छै कोइ खस्सीके मीट खयलक कोइ मुर्गा मँगेलक कोइ मछरी मँगेलक तऽ सब प्राणी होली मनेलक तऽ होली मनेलक सब प्राणी खयलक तऽ ओहोमे बच्चा सबके सेंडो कीनऽ पैंट कीनऽ कच्छा कीनऽ ओ सब कीन ओनके लयली सब प्राणी होली मनयली कोइ खस्सीके मीट खयलक कोइ मुर्गा लयलक कोइ लयलक कोयइ पुआ पकेलक कोइ पूरी बनेलक कोइ खीर खयलक कोइ पनीरके सब्जी बनेलक कोइ मटर पनीर कयलक जेकरा जे जेहन जुड़ल ओहने कयलक फेन छठि मैयाँ आयल तऽ छठि मैयाँमे फेन मैदा लाबऽ सूज्जी लाबऽ सब चीज खजूरी करऽ पिरुकिया करऽ ढकिया कीनऽ दौरी कीनऽ तऽ ओ सब कयलक बाल बच्चाके कपड़ा लत्ता कीनलक ओहि बेटाके कीनलक ओहि बेटीके कीनलक ओहि बेटीके कीनलक अपन चूड़ी लहठी सब चीज कीनलक सब चीज बनेलक ओनेलक सब डाला दौरी सब चीज सझलक नेमे निठरे तऽ घाट पर गेल से भेल